اردو زبان ایک عظیم زبان ہے یہ بر صغیر میں ایک شاہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے یہ زبان بہت سادہ بھی ہے اور بہت خاص بھی یہ زبان قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے یہ زبان ملک کی راجدھانی سے گاؤں کے کھیت کھلیانوں تک بہت عام ہے کیونکہ یہ زبان ایک دنیا کے بہت بڑے حصے پر کروڑوں لوگوں کے استعمال میں آتی ہے تو یہ ویسے ہی اپنے اندر ایک علم کا ثقافت کے ادب کے تہذیب کے سمندروں کو رکھتی ہے اور یہ میری مادری زبان بھی ہے تو گویا کہ میں نے دنیا کو اردو سے جانا ہے